हमसब डेली एक घंटा दू घंटा दौड़ै छी आओर एक्सरसाइज व्यायाम दण्ड बैसकी सेहो डेली करै छी लौंग जम्प हाई जम्प सुबह शाम फील्डमे कतौ या शान्त जगहमे जाकऽ करै छी हमसब जाहिसँ कि शरीरमे लचीलापन फुर्तीलापन बनल रहै छै आओर जाहिसँ शरीर स्वस्थ रहै छै तैॅं दुआरे स्वस्थ रहनाइ बड जरूरी छै एहि दुआरे दौड़नाइ सबके चाही आ सब आदमी दौड़ियौ आओर दौड़ सीखियौ एहि दुआरे की दौड़ धूप लौंग जम्प हाइ जम्प सबटा करबाक चाही दण्डबैसकी हमसब एक सए दू सए डेली घीचै छियै सुबह सुति उठि कऽ हमसब दण्डबैसकी घिचलहुॅं कूदलहुॅं दौड़लहुॅं लौंग जम्प हाइ जम्प हमसब करै छी फील्डमे जाकऽ आओर जाहिसँ कि शरीरमे लचीलापन रहैया फुर्ती रहै छै बनल